हाँ नमस्ते सर और हाँ सर बढ़िया है हाँ सर अब तो फ़िर आए हैं सर एक हफ्ता हुआ है क्यों नहीं होगी जिस दिन कहिए सर आ जाएँ

अच्छा सर ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए और सर अब आप कैसे हैं ठीक हैं और क्या हो रहा सर अपने पराए के सब तो ठीक हैं सर सभी लोग अच्छे हैं आप कैसे हैं सर अच्छा सर

अच्छा सर धीरे धीरे सर मेहनत करेंगे तो आगे इंसान बढ़ ही जाता है सर जिस कार्य में हैं उस कार्य में मन लगाकर अगर रहेंगे तो ज़रूर हाँ सर तो यही तो बता रहे हैं कि हाँ यह तो सर बात सही कह रहे हैं इसीलिए हम बता रहे हैं सर कि आगे बढ़ते रहिए जिस कार्य में हैं उस कार्य को करते रहिए हतोत्साहित मत होइए ज़रूर सफलता मिलेगी और क्या हाँ सर और सर इस समय क्या कर रहे हैं अच्छा सर तो अगले सप्ताह में आपके यहाँ आएँ सर ठीक सर और सब परिवार ओरिवार ठीक हैं ठीक है सर अबकी बार आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे सर ज़रूर आएँगे हाँ यह तो सही है सर

और ठीक है सर तो अगले सप्ताह में अगले सप्ताह में किस दिन आएँ सर कि आपसे भेंट हो जाए अच्छा सर अच्छा सर तो संडे को सर आना है तो शाम को सर कितने बजे हाँ हाँ हाँ सही कह रहे हैं सर काफी दिन भी हो गया है और यही बचपन से हम लोग मिले थे इस बार मिल लेंगे तो शायद बेहतर होगा अच्छा होगा हाँ सर हाँ हाँ सर तो हम सोच रहे हैं कि अगली बार संडे को ज़रूर आपके यहाँ आएँ हाँ ठीक है अच्छा सर ठीक सर नमस्ते सर